हांवे म्हजी पयलीची वस्त विकत घेतिल्ली तो म्हळ्यार म्हजो मोबायल आताच्या जगांत मोबायल हो सामको गरजेचो म्हागे सगळ्यां इश्टां कडेन मोबायल आसलो पूण म्हाज्या कडेन नासलो तेका लागून म्हाका वायट दिसता त्या कारणा खातीर हांवे म्हागेलो मोबायल घेतलो